हाँ गुड मॉर्निंग सर क्या सर कर रहें काम का हो काम हो रहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है सर काम तो हो ही रहा है थोड़ा मतलब गाड़ी उड़ी दिक्कत कर रही आने जाने में सर हम सब तो लगे हुए सर कब सर हम सब तो लगे हैं सर कर देंगे सर ऐसा काहे बोलते हैं सर हो जाएगा दो दिन नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं सर धैर्य रखिए न तुरंत क अब कुछ ही दिन बचे हैं सर सर उ सर अब बस थोड़ा दूर और बचा है तीन चार सौ मीटर और जाएगा सर तब अथी चलेगा रोलर चला सर सब हो जाएगा सर कर ही न रहे हैं सर बैठे हुए आप जो ऐसे डाँट रहें सर इससे क्या होगा सर हम मैं हम थोड़े काम कर रहे लेबर सब सर बैठा थोड़ी रहता है सब इतना मेहनत कर रहे है सर हम आश्चर्य हैं पर हो नहीं रहा है सर कभी मौसम नहीं साथ दे रहा सर क्या कर सकते हैं हम स सर यह हम क्या कर सकते है सर इस सर मौसम साथ नहीं दे रहा सर पाँच पाँच घंटे लेट काम शुरू होता है सर तो दिक्कत तो होबे न करेगा सर नहीं सर ऐसा काहे नहीं हम हइए हैं कि आप काहे आइएगा सर सर अब हो जाएगा सर सर सर ऐसा नहीं बोलिए सर हम सब पूरे लगन से कर रहें सर अब क्या कर सकते हैं सर सही में तो दिक्कत तो सही हो रहा है सर जाने आने में दिक्कत तो बहुत है सर पर हम सब लगे हुए हैं सर ऐसा मत बोलिए सर हाँ सर इ बात त सही है सर सर बोले कि उ वाला बिल नहीं पास हुआ उ पा पास करा देते न सर हो जाएगा सर सर ठीक है हाँ सर अब कोई दिक्कत नहीं होगा सर सर आपको ठीक है सर